जी नमस्ते मेरा नाम रगी

आप कैसे हैं आपको घूमना है क्या कहाँ कहाँ घूमना आपको ठीक है हम आपको हर जगह घुमाएंगे ठीक है कितने लोग हैं

लगभग कितने लोग होंगे गाड़ी वाली बिल्कुल मिल जाएगी आप जो कब आप जो करना चाहें बड़ी छोटी जो करना चाहें कार कार मिल जाएगी कार मिल जाए जी कार के पैसे ज़्यादा पड़ेंगे कार तो मिल जाएगी आपको आपको कब घूमना है आप जब आइए आपको जब हम घूमा देंगे तक आएंगे आपको जब आना हो बता दीजिए आप आप परसों आइए आप परसों आइए किसी समय दस बजे के बाद किसी समय आ जाइए

हाँ जी सब घुमा देंगे आपको जहाँ जहाँ आप घूमेंगे घूमेंगे वहाँ घुमा देंगे नमस्ते